आमी जेन्ना युनिवर्सिटी हांव शिकतालें तेन्ना आमकां पणजी टू युनिवर्सिटी आनी युनिवर्सिटी टू जी एम सी ह्या रस्त्याचेर आमकां बसयो बेगीन नाशिल्ल्यो म्हणजे स्टुडंट्सांक आमकां बसीक येवपा लागून जेम जी एम सी कडेन येवपा लागून युनिव र्र्टीसिटी टू टू जे एम सी आमकां एक वर दोन वर अशें आमकां थंय रावपाक पडटाले ती एक आमकां सामकी समस्या आशिल्ली आनी तेजे आमी म्हणजे पेपरार सांगून आमकां कंप्लेन करून करून आमकां स बीन सगळ्यो सारक्यो जाल्यो आनी मेन म्हणल्यार जे आतां रस्ते जे जाल्यात म्हणजे काम दुरस्ती काम चालू आसा रस्त्यांचे रस्त्याक जे व्हडले व्हडले फोंडकुलां पडले आसात ताका लागून जे बायक आसतात मागीर गाडयांची हालत पिड्ड्यार जाता म्हणल्यार चलयत जी आनी गाडयांची बी म्हणजे ते बरी गाडी सुद्दां जर आसल्यार घेवन गेली जाल्यार ती रोखडी खिळखिळी जाता सामकी ती आनी तशेंच चलोवपी आसा ताज्या आरोग्याचेर बीन येता ह्यो चॅलेंजी फेस करपा पडटा मेन म्हणल्यार आनी तलांव दिवपी जे आसा पुलीस ते लागीं आतां एक इन्सिडेंट म्हणजे आतां हांव घरांतल्यान भायर अशे वचपाक बाजारांकच वचपाक लागींच बाजारां वचपाक हांव भायर सरलें आनी वयता तेन्ना हॅल्मेट घालूं नाशिल्लें वयता तेन्ना भायर सरता तेन्नाच घरांतल्यान लागींच रस्त्यार पुलीस मेळ्ळे सो म्हाका थंय तालांव पडलें सो म्हणजे घरासून भायर सरतांच म्हळ्यार वाटेर वाटेर पांच पांच मिनटान वाटेर वाटेर चडशे पुलीस रावता पूण जे जाय त्या जाग्यार आसता त्या जाग्यानी आमकां दिसना ते खड्ड्यांक बी लागून खूब अशे एक्सिडंट केसीस खूब अश्यो वाडलेले अशें दिसता त्याच प्रमाणे आतां तेंची दुरुस्ती काम चालू आसा पूण खूब रोखड्या रोखड्यात रस्ते पाडूय जाता दिसता